जब मैं छोटी थी तो मुझे ड्राॅइंग करने के लिए बोला जाता था तो मैंने ये तय किया कि एक बार इस्टार्ट करते हैं पहले तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं आती थी ड्राॅइंग करना फिर मैंने उसे धीरे धीरे सिखा और मैंने तय किया कि ड्रॉ करते हैं और जैसे जैसे मैंने ड्रॉ करना इस्टार्ट किया उन अंगों चित्रों जैसे पेड़ का हो गया पहाड़ का हो गया सूरज का हो गया चंद्रमा को हो गया जैसे जैसे मैंने शेप बनाना सीखा आकार बनाना सीखा उन चित्रों का तो मुझे बहुत पसंद आने लगा तथा धीरे धीरे मेरी रुचि उसमें और बढ़ती गई और मैं ड्राॅइंग करने करते गई और ड्राॅइंग करने से मैं अपनी भावनाओं को प्रदर्शित भी कर सकती हूँ जो भी मेरे मन में हैं